हाँ आजकल की जो जीवन है आजकल की जो जीवन को जीने का जो तरीका है वो बिल्कुल बिजली पर निर्भर करता है और जैसे कि आजकल बाज़ार में तरह तरह की मशीनें तरह तरह की चीज़ें आ गई हैं और जो मोबाइल है और जिस जो कम्प्यूटर है जिसका आजकल बहुत ज़्यादा मात्रा में उपयोग होने लगा है तो यदि बिजली नही होगी तो हम इन सारी चीज़ों का उपयोग हम नहीं कर पाऍंगे बड़ी बड़ी कम्पनियों में कितने सारे कम्प्यूटर का यूज़ किया जाता है तो बिना बिज़ली के ये संभव नही है दूसरी बात कितनी सारी मशीनें आजके टाइम पर मार्किट में आ गई हैं जोकि जैसे कि आज के टाइम पे चीज़ें बनाने के लिए कारखानों में मशीनों का उपयोग किया जाता है फैक्टरियों में मशीनों का उपयोग किया जाता है तो अगर बिजली नही होगी तो मशीनें काम नही कर पाऍंगी तो इस तरह से जो हमारी जो जीवन है वो पूरी तरह से बिजली पर निर्भर हो चुका है और यदि किसी दुनिया की किसी जगह पर जैसे यदि बिजली की कटौती ज़्यादा मात्रा में हो रही है तो वहाँ पर लोग इन्वर्टर का उपयोग करने लगे हैं ताकि बिजली का जो अभाव है वो ना रहे तो इसलिए लोग इन्वर्टर का उपयोग करते हैं ताकि बिजली से बिजली का अभाव ना सहना पड़े